हेल्ल' औ

माबाफोर खामानि दंमोन नामा औ बबे बबे जायगायाव बेरायगोन ओमफ्राय

दा ओमफ्राय आंथ' पन्सास हाजारसो नांगोन आरो एसे डिसकाउन्ट खालामनो हागोन

औ एसे गाबोन सानफोरावबो गारिफोर सालायनो हाया नालाय मेगन मोदै जागोन ना बेनिखायनो एसे रिस्कनि खोथा जायो ना बेनिखायनो फिफ्टि थावजेनसो जागोन आरो औ नोंसोर खमायथारोबालाय एसे खमायजागोन ए फाइभ थावजेन्डसो डिसकाउन्ट खालामनो हागोन आं

औ थांजायो औ ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरखौसो जानाय लोंनायफोरखौसो

औ औ

औ गासै साबैसेसो जागोन गासै साबैसेसो जागोन अ बासनि सिटआथ' फर्टि सिक्स जोनल'निमोन

औ जागोन ए औ औ दे